میرے پاس ایک لیپ ٹاپ ہے جس میں میں آفیس کا کام کرتا ہوں سارا کام میرا آفیس کا اسی لیپ ٹاپ میں اس میں کچھ تکنیکی خرابیاں آ گئی ہے اب اس میں لیپ ٹاپ میرا سارا ڈاٹا آفس کا سارا ڈاٹا آفس کا سارا کام اسی لیپ ٹاپ میں ہے میں بہت پریشان ہو گیا ہوں کہ کیسے صحیح کروں میں ابھی چھٹی پہ میں گھر آیا ہوا ہوں لیکن بہت پریشانی ہے اگر میں کچھ حل نہیں نکالا اس کا تو مجھے جاب سے بھی نکالا جا سکتا ہے اور اسی میں آفس کا سارا ڈاٹا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ کہ کیا کروں جو میں اسے صحیح کر سکوں یہی اسی مشکلوں کا سامنا ابھی ہم کر رہے ہیں